अमाखौ जों फिसानिफ्राइनो फिसियो ओमफ्राय बेराम जायोब्ला डाक्टार लायनानै मुलि होयो जों आबार खालामो बिजोंनो जों माबानांगौ मोसौखौ जों बोरै आबार खालामो जोङो फुङावनो खाहैयो गोजानाव गांसो नागिर नागिर खाहैनानै जोङो जेब्ला मोनायो होनब्ला लायो लायनानै जोङो दै दौफैयो दै दौखांनायनि उनाव जों गलियाव गलियाव खायो लामायाव लाबोनानै दोनथ'नानै गलियाव खानानै जोङो एखनबा बिदिनो गांसो उदै बुङाखैबा जोङो माबायो जिगाबखौ माइ जिगाबखौ बख'नानै होयो जोङो मोसौनो बिदिनो आबार खालाययो जों मोसौफोरखौ दाव खौबो जों फियो फुङावनो गन्द्रानिफ्राय हगारनानै जोङो दावखौबो इंखुर लानानै गाबज्रि गाबज्रि जोङो आदार होयो दावनोबो जोङो अमानोबो बिदिनो जोङो फुङावनो गाबबाथाय आदार हैयो जोङो बिदिनो गुन्दैजों लगायनानै थास' दिंखिया बायदिसिना रुनानै गुन्दैजों लगायनानै होबासो अमाया जायो बिनिफ्राय गिदिर गिदिर देरबा जों फानो आबार खालामनांगौ जों आबार खालामाबा अमाया देरा बिदिनो दावाबो सानफ्रोमबो जों सिखारबानो आदार होयो जोङो अमानो दावनोबाबो इंखुर सारनानै होबासो दावा देरो गिदिर देरोबा जों बिखौनो जायो गिदिर देरबासो जों बिदिनो आबार खालामो आरो आबार खालामाबा दावाबो देरा अमायाबो आदार होयोबासो गिदिर देरो आरो बायदिसिना रुलु रुला होयाबानो देरनो रोङा लोमजाबा डाक्टार लायनानै बिजि थुहैयो जोङो बिजि थुहोनानै हामनानै गिदिर खालामबासो बिजोंसो जों थाखा फैसा बाहायनो हायो जों आबाद मावनानै बिदिनो आबार खालामो जों मोसौफ्राबो बिदिनो जों आबार खालामोबा गांसो मोनजाया गांसो नागिर नागिर बिदिनो जों हानानै होयो जेबो खामानि गैयाबा गांसो उदै बुङाबा मोसौआबो गाबबाय थायो म' म' होननानै बिदिनो गाबला बायो मोसौफ्रानो मोसौबाबो बिदिनो सम सम बेराम जायो बेराम जाब्ला जुब्रा जुब्रा थाबा मोसौनिबो डाक्टार लेंनानै लायनांगौ जायो भेटेनारियाव थांनानै मैना बाजाराव जोंहा भेटेनारि दङ बेहाय लिंनानै डाक्टारखौ लायसै जोङो दै गुदुं फुदुंनानै मुलि थुना माबानानै मुलिखौ बिजि थुनानै मोसौखौ राखांहोयो लोमजाबा